میں بچپن میں کچھ ڈانک ٹکٹ سکے چٹانیں جمع کی ہیں اور وہ اس لیے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اس کی ایک طرح سے یادیں میرے ساتھ باقی رہے اور میں اپنے بچّوں کو بتا سکوں کہ اس زمانے میں ان چیزوں کی کیا قیمت اور اہمیت ہوتی تھی میرے لیے ان سب کی قیمت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ بس مجھے میری بچپن کی یادیں دلاتی رہتی ہیں